मैंने अपना ऑर्डर बुक कराया है मुझे बहुत तज़ भूख लग रही है पता नहीं है आर्डर कब तक आएगा ऐप खोल के देखती हूँ इसमें तो यह बीस मिनट और दिखा रहा है क्या यह टाइम पर आ जाएगा मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है